میرا تجربہ نوئیڈا میں رہنے کا بہت ہی اچھا تھا مجھے نوئیڈا میں رہتے ہوئے ایک سال ہو چکا ہے ان ایک سالوں میں میں دو گھروں میں رہ چکا ہوں ایک فلیٹ اور ایک کوٹھی میں رہتا ہوں میرے گھر کے پاس تیرنے کے لیے سوئمنگ پل ہے بہت سارے گارڈنز ہیں ایک سب سے بڑی دقت نوئیڈا میں نالی کی ہوتی ہے جو کھلی کھلی نالے ہیں اس کے علاوہ نوئیڈا ایک بہت اچھا شہر ہے رہنے کے لیے اور کام کرنے کے لیے نوئیڈا بہت صاف ستھرا ہے اور روز صبح کوڑے دان اٹھانے کے لیے کوڑے دان کی گاڑی آتی ہے